हेलो सर मोबाईल शॉप से बात कर रहे हैं सर मुझे फ़ोन लेना था सर मुझे फ़ोन लेना था वीवो सी सत्ताईस जी सर जी स जी सर सर एम आई पर ले सकते हैं क्या इसको

जी सर सर कैश में क्या रहेगा ओके सर मै आती हूँ फिर